हारिमुवारि समाजखान्थिफोरा जाबाय जों बर' हिसाबै बैसागु फालियो बे बैसागु फालिनायाव दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय खाम सिफुं सेरजा ज'था जों बर' हारिफोरा बाहायो आरो बे बैसागु बोथोराव गुबुन जाथिफ्राबो मोसायो जेरै आसामिसफोर बिसोरो जोंनि बर' हारिफोरनि सानसे सिगां बे खुंथाइखौ खुंनाय जायो बिनि गेजेराव जों बर' हिसाबै सानसे उन बैसागु बोथोरखौ जों फालिनाय जायो बिसोरनि आरो लोगोसे जोंनि बर'नि नियमनि नियम खान्थिफ्रा जाबाय जानाय लोंनाय थानायफ्रा आरो जोंनि बर'फोरा एसे गुबुन आलादाहै सोलिनाय जायो बिथिं माइ गायनाय हानाय खोथिया फुनाय जों बर' हारिफोरा बेफोरखौ मावो बेनि गेजेरजोंनो जोङो रां रुफा आरजिनो हायो आरो लोगोसे माइफोरखौ गायखांनानै हाखांनानै गायखाङोब्ला जोङो बिथिं हाल जांख्रा मावग्रा सुबुंफोरखौ जाहोनाय जायो आरो लोगोसे बिथिं जोङो माइफोरा मोनोब्ला बिथिं मोनोब्ला हानानै बिथिं मारा होनानै जों बे माइफोरखौ थिखांनानै बे माइफोरखौ जोङो खावसे फाननायबो जायो बेनि गेजेरजों जों रां आरजियो आरो बिथिं मागो दमासि दिनाव जों बेफोरबायदिनो माइफोरखौ माइग्रा माइ माखासे गायनानै बेनिफ्राय जों सिथाव फिथा लारु गासैखौबो गुबुन जाथिफ्राबो बेफोरबादिनो गावबागाव नेमखान्थिजों सोलिलाङो आरो जों बर' हिसाबै बिथिं जि दानाय लुनाय दाव अमा फिसिनाय बेफोरखौबो जों लोगोसे मावफालाङो गासै बर' हारिफोरनि थाखाय दाव अमा फिसिनाय दानाय लुनाय संनाय खुरनाय जानाय थानाय धोरोम सिबिनाय बेफोरबायदि खामानिखौ जोङो मावलाङो बिथिं जों बर'फोरा बा सुबुंफोरा ओरैनो जिरायनानै थायोब्ला गाव गावनि बुहुत थाखा फैसानि बहुत अभाब जानानै थायो बेनि थाखायनो जोङो मावनो गोनां जायो होसो होसो बिथिं हाया बिथिं मावनो गोनां जायो मावनायजों लोगोसेसो जोङो गथ' गथाइ न'खरफोरखौबो बेफोरबायदिनो दैदेनलाङो खुंलाङो गावनि गोसो होनानै मावसारनायजों लोगोसे न'खर संसार जों सोलिलाङो बिथिं बैसागु बोथोर मोनफैब्ला जोङो बेफोरबायदिनो हाजासे मावनायफोरखौ दोनथ'नानै जोङो दसे समनि थाखायबाबो मोसायो रंजायो बेफोरबायदि मावनाय दांनायखौ दोनथ'नानै बैसागु बोथोरफ्राव जों रंजायो मोसायो बिथिं मागो दमासि दिन मोनफैब्ला जोङो बिदिनो न'खर न'खर गिदिंनानै सिथाव फिथा बानायनायफोरखौ जों गावजों गाव जालायो बैसागु बोथोरावबो जों बिनि न'खर बिनि न'खर मोसालायो रंजायो बिथिं जोङो गावनो बयबो ज'से ख'से जानानै न'खर गामिनि रायजोफोरजों मिलायनानै सुबुं हारि हिसाबै माखासे जोङो सोलिलाङो अनलायनानै थायो गावजों गाव बेबायदिनो जोङो न'खरखौ सोलिलाङो न'खर दालाङो न'खरनि बा गुबुन जाथिफोरजोंबो जों बेबायदिनो मिलायनानै थानो गोनां जायो गासैबो सुबुंफोरजों ज'से खौसे जानानै जोङो मिलायनाय बैसागु बोथोर मोनफैब्ला बिथिं रंजानाय मोसानायनि गेजेरजों गोसोफोरखौ फुरथि लाखिनानै बेबायदिनो न'खर संसारफोरखौबो बिदिनो सोलिलाङो जानाय लोंनाय थानाय गासैबो समाज निथि बिथिं धोरोमफोराबो जाबाय हिन्दु धोरोम ख्रिसथान धोरोम गासैबो धोरोमनि फोराबो फोरजों जोङो ज'से खौसे जानानै मिलायनानै थायो बेबायदिनो जोङो जोंनि बे समाजाव बिदिनो सोलिलांनो सुबुंफोरजों गावजों गाव अनलायनायनि गेजेरजों जोङो बिदिनो न'खर संसार दालां आरो सोलिलाङो बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि सलिनायनि गेजेरजों जोङो गासैबो गथ' गथाइफोरखौ नेमखान्थि निथिफोरखौ फोरोंनानै जोङो गिदिर गोलाव खालामो गथ'फोरखौ गथ'फोरनि सोलोंथाइफोरखौबो जोङो बिसोरनि नांगौबायदि होनानै जोङो लिरनो फरायनो सोलोंनो थिनो जों थानाय समावनो बेफोरबायदि गासैबो गोगोम गोसो लानानै न'खर संसार सोलिलांनो हायो बिदिनो